علی گڑھ ضلعے میں تالوں کا بہت بڑا کام ہوتا ہے اور مطلب یہاں پر تالوں کا بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے اور یہاں پر شیروانی کا بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے علی گڑھ ضلعے میں کافی سارے ہوسٹلس ہیں یونیورسٹی کے ہالس ہیں بہت سارے جن میں بچے رہتے ہیں اور یہاں پر بچوں کے رہنے کے لیے جو کرایے پر ہمیں پی جی وغیرہ ملتا ہے وہ علی گڑھ میں یہ بہت شدت سے ہے اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے زیادہ تو یہاں پر ہوسٹلس ہالس اور رہنے کی جگہیں ہیں جیسے کہ تاکہ بچہ گھر سے آئے تو اُسے اگر ہوسٹلس نہ بھی پرووائڈ ہو تو وہ وہاں پر پی جی میں رہ سکے پی جی ہیں کافی سارے یہی ساری چیزیں علی گڑھ ضلعے میں اہم ہیں